जॾहिं पहिरियों दफ़ो माण्हू चित्रकारी शुरू कंदो आहे चित्र ठाहिणु शुरू कंदो आहे त आम तौर ते उन जो हथ सिधो न हलंदो आहे लीक टेड़ी थी वेंदी आहे अखियूं सही न ठहंदियूं चप न सही ठहंदा वारनि में उहो मज़ो न ईंदो या नक टेड़ो थी वेंदो इलाही अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि छो त इहे बिल्कुलु लाज़मी बि आहिनि ऐं इहो ॾाढो हिकु कॉमन ॻाल्हि आहे की जंहिं महिल शुरूआत कंहिं कम जी थींदी आहे त उन में कठिनायूं ईंदियूं आहिनि ऐं घणेई ग़लतियूं थींदियूं आहिनि पर उन सां बचण जो हिकिड़ो ई छड़ो उपाय आहे की ल अभ्यास लॻातार अभ्यास वारोवार अभ्यास हर ॾींहं जा कुझु कलाक असांखे निश्चित करिणा पवंदा आहिनि की हेतिरो टाइम असांखे पंहिंजे चित्रकारीअ में यां पंहिंजे कंहिं बि कला खे ॾियणो ई आहे तॾहिं असां उन ते कंट्रोल करे सघंदासीं ऐं पंहिंजे कला खे अॻिते वधाए सघंदा आहियूं ऐं हिकिड़ो सुठो आर्टिस्ट ठहण जे लाइ त जेतरी प्रैक्टिस हुजे ओतिरो घटि आहे छो त हर ॾींहुं कुझु नओ सिखण वारो ॾींहुं हूंदो आहे हर पल कुझ नओ सिखण वारो पल हूंदो आहे त इन में त काई लिमिट कोन्हे की केतिरे टाइम जी ज़रूरत हूंदी आहे न जेतरी जेतिरो अभ्यास जेतिरो लॻातार अभ्यास असां कंदासीं ओतिरो ई असांखे क़ामियाबी अॻिते मिलंदी